فوٹوگرافى شوق ايک بہت ہى خوبصورت ميرا شوق رہا ہے بچپنے سے جب سے ميں ذہنى طور پر بالغ ہوا اور جب سے مجھے پتا چلا كہ مجھے اپنى لائف ميں كيا كرنا چاہئے تب مجھے اس بات كا احساس ہو گيا تھا كہ فوٹوگرافى ميرى لائف كا ايک اہم حصہ ہے اور مجھے اس ميں مستقبل بنانا چاہيے فوٹوگرافى كى بات كى جائے تو آج كے وقت ميں لوگ كتنے سارے فوٹو اپنے گيلرى ميں سيو كر كے ركھتے ہيں بہت سے لوگ نئى نئى جگہ جاتے ہيں تصويريں ليتے ہيں ان كو سيو كر كے ركھتے ہيں اپنى ياديں بنا کے ركھتے ہيں ہميشہ ايک تصوير ہى ايسى چيز ہوتى ہے جو آپ كے دماغ ميں آپ كے ذہن ميں ہميشہ سيو رہتى ہے آپ جب بھى ديكھتے ہيں تو اس منظر كو ياد كر ليتے ہيں اس ميموريز كو ياد كرتے ہيں خوش ہوتے ہيں تصوير اس چيز كو بياں كرتى ہے فوٹوگرافى بھى ايک طرح سے ويسا ہى شوق ہوتا ہے جيسے كہ ميں بتانا چاہوں فوٹوگرافى جب ميں بچہ تھا اور اس كے بعد ميں میں جب ميں بڑا ہوا تو فوٹوگرافى بچپنے سے مجھے پسند تھى اب بھى پسند ہے اور ميں كئى جگہ جاتا ہوں فوٹو کلک كراتا ہوں نئى نئى جگہ جا كے وزٹ كرتا ہوں ايکسپلور كرتا ہوں اور جو جگہ مجھے پسند آتى ہے خوبصورت لگتى ہے وہاں كى نہ تصويريں فوٹوگرافر كے دوارا نكلواتا ہوں